مجھے نان فنکشن زیادہ پسند ہے کیوںکہ یہ موضوعات کی حقیقت اور اصل صورتِ حال کو عیاں کرتا ہے نان فکشن میں تحقیق تجزیہ اور درست معلومات پر زور دیتے ہیں جو مجھے علمی طور پر تسکین فراہم کرتا ہے اس کے برعکس افسانہ تخلیق کی آزادی اور تخیل کو اجاگر کرتا ہے لیکن یہ حقیقت کی عکاسی سے کم ہوتا ہے میرے پسندیدہ مصنف غالباً اردو ادب کے مشہور ادیب احمد ندیم قاسمی ہیں ان کے نثر اور اشعار میں انسانی جذبات کی عمیق تفہیم اور ادبی جمالیات کی خوبصورتی ملتی ہے قاسمی صاحب کی تحریروں میں ان کے مشاہدات سماجی مسائل پر گہری بصیرت اور زبان و بیان کی مہارت نے مجھے بہت متأثر کیا احمد ندیم قاسمی سے سیکھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ادب کی تخلیق میں محنت مشاہدہ اور تجربے کی کتنی اہمیت ہے انہوں نے اپنے قلم سے ایک ایسی دنیا تخلیق کی جو نہ صرف جمالیاتی اعتبار سے دلکش ہے بلکہ قارئین کو معاشرتی ثقافتی اور انسانی مسائل پر بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے قاسمی کی تحریریں ہمیں سکھاتی ہے کہ ادب صرف تفریح نہیں بلکہ معاشرتی حقیقتوں کا عکس بھی ہے جو ہم سب کی زندگیوں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے